बर' रावा इंराजि रावजों गोबां गोहोम खोख्लैजादों मानोना बर' रावा जेबो बेलु गोयै बायदि बर' बर' जाथिहा गुबुन जायगायाव एबा दाबसे जायगायाव थाङोब्ला हिन्दि इंराजि रायज्लायबाबो जेबो बेलु गोयै बायदि गुबुन जाथिफोरा मोनसे राव रोंङोब्लानो बिसोरखौ गोबां देरगानायखौ नुनो मोनो आरो बर'आ इंराजि रावजों बुंब्लाबो बर'खौ जेबो बेलु गोयै एबा मान गोयै बायदि खालामो बर'आ गोबां इंराजि रावजों नाख्रेब जानानै दं जेरै मोनसे इगजाम होयोबा बे इगजामाव बर'नि नुनो मोना गुबुन गुबुन बासाफोर जेरै हिन्दि इंराजि बायदिजोंसो जों नुनो मोनो बर' रावा गोबां इगजामफ्राव नुनो मोना मानोना इंराजि आरो हिन्दी एसामिसफोरखौ गोबां बेलु गोनां बायदि खालामो बर'आ इसेबो बेलु गैया गैयैबायदि नाथाय बर'आ गोबां जायगाफोरावबो गोसारनानै दं बर' रावा बर' रावा रायज्लाय नो एबा रोंनो जोबोत गोरलै गुबुन रावफोरा बर'नि बायदि सुर एबा सुरजों थाङा बर'आ गासिबो रावफोरखौनो एखे रोखोमै रायज्लायनो रोंगौ मानो होननानै बुङोब्ला रायज्लायबाबो माखासे बबेबा जायगायाव बेलु गोयै बायदि खालामना दोनो